मैं भारत में लद्दाख घूमना चाहती हूँ जो कि केंद्र शासित प्रदेश में आता है यह सबसे ठण्ड भारत का संस् सबसे ठण्डा कें ठण्डी जगह है जहाँ पर लोग का सपना होता है और मैं ही वह मुझे भी इस जगह को देखना है महसूस करना है और वहाँ के वातावरण में रहना है यहाँ ऊँची ऊँची पहाड़िया हैं झीलें हैं जिन्हें मुझे आँ आकर्षित अपने आ आ आप में महसूस कनना है यहाँ पर पर्वत इस तरह जो यहाँ पर बर्फ़ीले पहाड़ का आकर्षण हैं जो कि देखने लायक है यहाँ बोध और तिब्बते धर्म के प्रमुख गुरुओं की जगह है जो मुझे देखनी हैं लद्दाख में कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जिन जैसे कि हैमीज बंगोल झील और लेह यहाँ का लेह जो कि बहुत फेमस है और नुमाघाटी कारीगर कारगिल शामिल है यहाँ पर मैं मतलब अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय करना चाहती हूँ यहाँ का भोजन जो कि पावा बहुत पोषण मतलब पा फ़ेमस है उसे मैं वह खाना चाहती हूँ और लदा मतलब लद्दाख में जब कहते हैं कि यहाँ के लोगों को सबसे कम चीज़ों में यहाँ जीवन बीताते उस चीज़ को मैं महसूस करना चाहती हूँ देखना चाहती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ सबको देखकर मतलब अपने आप में पूरा घूमना चाहती हूँ